आसामाव रायजो सोरखारा सोलोंथायनि फारसे आवगायनायखौ नुनो मोनदों जेराव मोनफ्रोम स्कुलफ्राव टिचारनि गोनांथि दं आरो जों बे गोनांथिनि गेजेरजों स्कुलफोराव सम मते सम खालामनो हायाखैबाबो एडजास्टमेन्ट खालामनानै होनो हादों सावस्रि जोथोन लानायनि बिथिंआवबो गोबां गोबां गारि मटर ओमफ्राय वान जिर' ओइटनि गारि दैथाय हरनानै मानसिखौ फाहामनो हादों आरो सावस्रिफोरनि गेजेरजों फ्रि फ्रि रांजोंनो बिसोरो सावस्रि देहा फाहामसालिफोरखौ नायगासिनो दङ आरो रां खान्थि बायदि जेंनाफोरखौ गोबां रोखोमैनो बिस्रो सुस्रां गासिनो दं जेराव रां खान्थिनि बेलायावबो आसामावबो गोग्लैसोनाय जायो जेराव आसामनि गोबां मानसिफ्रानो बांसिनानो आबादारि आबादनि मावनायनि सायाव सोनारो जेराव आबाद जानायनि गेजेरजों गावसोरनो जिउखौ होनांगौ जायो नाथाय बे सोलोंथाय मोनयनि गेजेरजों माखासे रांखान्थियारि बिथिंआव गोबां खम जायो बेखौनो नोंनो आसामाव रायजो सोरखारा सोलोंथाय सावस्रि जोथोन आरो रांखान्थिनि गेजेरजों एसे गाहायसिन होनजायो मानोना बिसोरनि गेजेरजों सोलोंथाय सोलोंथाय बिथिंआव आरोबाव दावगानो गोनां जायो सावस्रि जोथोन लानाय बिथिंआवबो आरो रांखान्थि बिथिंआवबो गोबां रोखोमै दावगानायनि मोनसे दङ आरो बै गोनांथिखो दासिम सोरखारा दाबो मोजां रोखोमै खालामनो हायाखै होनजायो जेराव बिसोरनि गोबां रांखान्थिजों होब्था जानायनि थाखाय जायो गुबुं जायो